मतलब कब्जी या फेर कब्ज ठीक करैके लेल गामके उपाइ मतलब बहुत रास एहन दवाइ होइ छै गामके नेचुरल दवाइ होइ छै प्राकृतिक होइ छै जे अहाँके ओहिसँ ठीक भऽ जाएत अहाँ जे मतलब जेना मेडिसिन अहाँ अथी अथीवला खेबै डॉक्टरवला जे इङ्गलिश दवाइ जे अङ्गरेजी दवाइ अहाँ खेबै ओहिसँ अहाँके साइड इफेक्ट सेहो शरीरपर परत अहाँके बहुत पड़ै छै मतलब अहाँ लेकिन अहाँ जे वएह प्राकृतिक चीज अहाँ उपयोग करबै तऽ ओहिमे अहाँके साइड इफेक्ट नहि पड़त अहाँके अगर नीक नहि करत तऽ खराबो नहि करै छै जेना कब्जे ठीक करै लेल अहाँके गरम दूध भऽ गेल अहाँके हल्दी दऽ कऽ या फेर बेल भऽ गेल बेलके शरबत भऽ गेल या फेर अहाँ ब्वाइलो कऽ कऽ खाएब तऽ ओ अहाँके बेसी नीक होइ छै दरदनेदा भऽ गेल ई गरम पानि भऽ गेल ईसब जे चीज छै ने जे कब्जके ठीक करैलए बहुत उपयोगी होइ छै